आं म्हाका हांव गोकर्ण साकून जितेंद्र उलयतां म्हाका नुस्ते जाय आशिल्लें आं कसलें सुकें नुस्तें कसले तरेचें आसा आनी खंयचें आसा इतलें आसा न्हू सुंगटाचो वांटो कसो दिला अड्डेचशीं आनी बांगड्याचो देडशीं अशें कितले अशें मेळटलें बांगडे वीस आनी चड अशें खंयचे मेळटलें पेडी बी पेडी मेळटले न्हू आनी सुंगटा सुंगटाचो आं सुंगटाचो अड्डेशीच आहा न्हू

एक सुंगटा एक चार किलो दवर हय मेळपाना चार वांटे चार वांटे म्हळ्यार कितले अशें किलो उरतलें अशें ते अंदाजान वांटे सगळे वांटेच मेळटली न्हू हजार कमी जावपा शकना मागीर थोडे कमी जावपा शकना धा वांटे तशें जाल्यार सगळें मीक्स कर

हय अशें कन तीन तीन कडेन घाल बरें येता फाल्या व्हरपाक